खेतीमे नव तकनीक एलासँ किछु आमूलचूल परिवर्तन भेलै जेनाकि रेडियो या मौसम विभागके द्वारा पूर्व सूचना भेट जाइ छै जे मौसम केहन रहत आओर कोनो फसलमे एहन कीड़ा मकोड़ा या बीमारी लगला पर से डी डी किसानसँ सेहो बहुत रास सलाह भेटै छै नया फसल एना लगाउ एहि समयमे लगाउ एहि क्षेत्रमे एहेन मौसम रहत ई काज बन्द नहि करथि तऽ एहि तरहक जे किछु पूर्व सूचना भेट जाय छै तऽ एहिसँ बहुत किछु सहूलियत भेलै किसानकेँ आ ओहि पर चलैत जे कियो खेती करै छथि ओ बहुत सफल रहै छथि तहन तऽ बीमारी बहुत छै मौसममे परिवर्तन बहुत भऽ रहल छै